अॼुकल्ह देश में चटाभेटीअ जो ज़मानो थी रहियो आहे त ॿारन खे भी अॻियां वधाइण लाए स्कूलनि में भी व्यवसाय शिक्षा लागू कई वञे जंहिंमें ॿारनि खे नल खे रिपयेर करण जो कमु सेखारिजे त अॻिते ॿार पंहिंजो धंधो खोले सघनि स्कूलनि में मुर्गी पालन जो बि हुनुरु सेखारणु घुरिजे त ॿारनि में सभिनि कमनि खे करणु जो हुनुरु पैदा थिए सिलाई बढ़ाईगिरी ऐं पशू पालन जो कम बि नंढो न थींदो आहे हर कम जो हुनर ऐं ॼाणु ॿारन खे स्कूलनि में ई ॾियणु खपिजे त की ॿार अहिड़ा धंधा करे सघनि ऐं धंधा अहिड़ा हुजनि जंहिंमें घटि लाॻत सां वधीक लाभ कमाए सघे अहिड़ा ई धंधा ॿारनि खे अॻियां वधाए सघनि था